जब लोग पहली बार चितनार करना बनाना शुरू करते हैं तो लोगों से यह गलतियाँ होती है की पेंसिल से नहीं ढंग ढंग से वह चितनार नहीं बना सकते टेढ़ी मेढ़ी लाइने कर देते हैं थोड़ी कठिनाइयाँ तो होती है शुरुआत में परंतु धीरे धीरे अग्रसर प्रयास करने से चितनार को हम एक अच्छा रूप दे सकते हैं शुरुआत में कोई भी काम करें हम हमें दिक्कत आती हैं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम एवरीडे अपना प्रयास जारी रखें प्रयास ही एक ऐसी चीज़ है जो हर कठिनाइयों का सामना कर सकती है शुरुआत में कोई भी पेंटिंग हम करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है खास तौर पर आप कोई भी कार्य करो कोई ना कोई दिक्कत तो आपको आएगी ही शुरुआत एक दो दिन ख़राब ही जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम अगर हम स्पेंड करें किसी भी चीज़ के लिए तो हम उसको बहुत ही अच्छा एक रूप दे सकते हैं एक अच्छी दिशा दे सकते हैं कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है धीरे धीरे हम उन कठिनाइयों को सामना करते हुए एक अच्छे मुकाम पर एक अच्छी चितनार के रूप में हम एक रूप तैयार कर सकते हैं एक चित्र तैयार कर सकते हैं आर्टिस्ट को भी यही कमी महसूस हुई होगी जब उसने कार्य शुरू किया होगा प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है प्रैक्टिस करो करोगे तो एक अच्छा मुकाम पाओगे